पराने जमाने कूलां होंदियां हियां जेह्ड़े ओह् जिन्दे कन्नै ओह् घराट चलान्दे हे घराट जेह्ड़ा चलदा हा तां ओह् पानियै कन्नै चलदा हा ते कच्चियां कूलां जेह्ड़े कच्चियें कूलें थरू पानी आन्दा हा ओह्दे कन्नै घराट चलदा हा ते घराटै बिच्च ओह् कनक दा आटा ते जियां मक्की दा आटा होई गेआ ओह् बनान्दे हे जां कुदै सुका पेई जंदा हा सब्जियें गी पानी बी आस्तै बी यूज़ होंदियां हियां कूलां ते अज्जकल जेह्ड़ा एह्दा अज्जकल घर घर नलका ऐ ते जेह्दे कारण ओह् उ'नें कूलां लाने दी जरूरत नेईं ऐ ते जेह्ड़ा हून पीएम दा नारा ऐ ओह् ऐ हर घर नल हर घर जल